मैं शेयर बाजार के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ बाजार में इस्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे बाजार की स्टेबिलिटी के हिसाब से होता रहता है जहाँ किसी इस्टॉक का या कंपनी का प्राइस अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो किसी भी चीज का प्राइस कम हो जाता है डिजिटल आज भारत में देखा जाए तो ट्रेडिंग की बहुत ही तेजी से जैसे डिमांड बढ़ी है मुझे ऐसा लगता है इसमें लोगों को पैसा लगाने में थोड़ा रिस्क तो है